जीअं त अॻिए ज़माने में घणेई गेमियूं हूंदियूं हूइयूं कैरम सांप और सीढ़ी शतरंज हीअ ॾाढी सुठियूं हुंदियूं हुइयूं ऐं असां मतिलबु सिधो वरी दिलि सां स्कूल मां इंदासीं माना खाइ पी करे वञी करे ये गेमियूं खेॾंदा हुआसीं पोइ जीअं अॼुकल्ह हाणे ॿार आहिनि उन्हनि खे हीअ गेमियूं सम्झि में नथियूं अचनि त सॼो ॾींहुं वेही करे मोबाइल खणी वेही रहंदा या त टीवी ॾिसंदे हे पंहिंजियूं गेमियूं खेॾंदा रहंदा आहिनि जंहिंमें माण्हुनि जी अखियुनि जी नज़रि बि कमजोर थी वञे दीमाग़ु जी ताक़तु बि घटिजी वञे पर छा कजे ॿार ॿुधनि नथा असां त वरी बि न ते वेठे वेठे जंहिं महिल असांजे घर कोई मिटु माइटु अचनि ॿार अचनि फ्री थी वञू त असां वेही करे कैरम बोर्ड सांप सीढ़ी शतरंज वेही कंदा रहंदा हुआसीं ऐं असांखे हीअ गेमूं ॾाढियुं वणंदियूं हुइयूं ऐं दिलि सां असां कंदा हूंदासीं जंहिं महिल असांखे वक़्तु मिले बसि हीअ कैरम सांप ऐं सीढ़ी शतरंज कढी वेही रहंदासीं ऐं मस्तु अॻिए असांजो सुठो टाइम पास थी वेंदो हुहो ऐं ॾाढो असांखे हीअ सभु गेमियूं दिलि सां वणंदियूं हुइयूं